हेलो नोंथांनि फिसालाखौ दिनै स्कुलआव हाय एक्सट्रा क्लासनि थाखाय लाखिनाय जासिगोन नोंथाङा माबाफोर बुंनांगौ दं नामा

फरेखानि सोंनाय फिन्नाय फोरोंनो मानि एक्सट्रा क्लास लानाय जागोन आरोखिना बिदिनो दुइ घन्टासो इकस्थ्रा क्लास लानाय जागोन इकजामा खाथि जाबाय नालाय इकजाम खाथि खायनो बेवहाय क्लास लानानै फरेखायाव मोजाङै फरायथों होन्नानै जाहाथे रासिन हासिनो होननानै लाखिनाय जादों दा बेखौनो नोंथांनि सेराव खोनथानो थाखाय कल खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा एसे उसुबिदा मोनगोन नामा होननानै नोंथाङा दा नोंनि फिसालाखौहाय बिदिनो गनाय तायेमाव लांफैया जासेनो इसे लेत जानानै दुइ घन्टासो लेत जानानै लांफैयोबा मोजां जागोन नामा सार अ बावहाय साइन्स मेइथस इंगलिस थिसारफोरा ज' जानानै सावरायलायनानै इक्सट्रा इदुकेसन होनो थाखाय सावरायनाय जादों बेनिखायनो नोंथांनि फिसाज्लामोनखौ मानि बेसिनि क्लासखौ ज'यै दुइ घन्टा एक्सट्रा लानाय जागोन होननानै सावरायनायखाय बिसोर लानो नागिरदोंमोन दा बेनिखायनो बे मोनथाम साबजेकनि सायाव इक्सट्रा क्लास लानाय जागोन आरो क्लासा दिनैनिफ्रायनो जागोन दे